हमारे ज़िले में काफ़ी ही अलग अलग जातियों के हिसाब से पूजा स्थल बने हुये हैं हिन्दू धर्म में जैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ यह सब होता है तो हमारे यहाँ पर काफ़ी मंदिर है शिव मंदिर गणेश मंदिर काफ़ी बड़े बड़े मंदिर यहाँ में अपने आस पास ज़िले में मिल जाएंगे और सिख धर्म के भी गुरुद्वारे काफ़ी मिल जाएंगे खास कर सिख धर्म में जब कोई चीज़ मनाई जाती है तो उनका सबसे अच्छा त्योहार मनाने वाला होता है बैसाखी वो काफ़ी धूम धाम से अच्छे से मनाते हैं बैसाखी को वह काफ़ी खुश होते है अच्छे से मनाते हैं लंगर करते है गुरुद्वारे में काफ़ी अच्छे से बाहर जो लोग रस्ते पर जाते है उन्हे भी लंगर का वो खिलाते है काफ़ी अच्छे से वह करते हैं और वहीं हिन्दू धर्म में भी मंदिरों मे भंडारे किये जाते हैं तो वह काफी अच्छे से सबको खिलाते हैं अच्छे से रखते हैं तो धर्मों में पूजा वगैरह ये सब होती रहती है और हमारे यहाँ ज़िले में काफ़ी ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ ये बड़े बड़े कि जहाँ पर जैसे ये भंडारे होते रहते है और गुरुद्वारे भी जहाँ पर लंगर वंगर चलते रहते हैं और काफ़ी अच्छे से सब सुविधाएँ मिलती हैं